हेलो हाँ भैया आप साइड साइड फुटवियर से बोल रहे है ना हाँ भैया वो वही है ना वो क्या बोलते हैं ज्योति टॉकीज के पीछे आप की शॉप है हाँ हाँ भैया क कल मेरी वाइफ वहाँ से चप्पल और जूते ले गई बच्चों के लिए हैना भैया हाँ एक तो आपने उन्हे काफी महंगे शूज दिए बच्चों के हैना और साथ ही में एकदम अ उसकी क्वालिटी एक दम अच्छी नहीं थी भैया किसी को नहीं नहीं भैया उसका देखो वो जू जूते भी इतने अच्छे नहीं है चप्पल भी उतने अच्छे नहीं है और आपने इतना रेट लगा दिया भैया नहीं यह तो कंपनी थोड़ी होती है ना भैया फ्लू लाइट है ना फ्लई कंपनी कंपन कंप कंप नहीं नहीं कंपनी फ्लाइट की होती है आप आप आपने जो मेरी वाइफ को दिया फ्लू फ्लू व्हाइट है फ्लू व्हाइट कौन सी कंपनी होती है देख ही के लेना चाहिए कस आप तो दुकान हैना दुकान आपकी है आप अगर सील कर रहे हो है तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं नहीं तो फिर वो पहनने में एक तो वह उसका जो चप्पल है चप्पल की बड्डी निकल गई हैना जूते के भी जो है वो भी थोड़ा सा सिलाई निकल रही है नहीं तो फिर एक दिन एक दिन में थोड़ी ना निकल जाता है भैया कल ही तो ले गए और आज शाम को ही निकल रहे हैं आप इसका कुछ मुझे कोई सोल्यूशन बताइएँ अब क्या करें हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए अगर आप ग्राहक बना रहे हो तो ग्राहक को किस तरीके से अपना सामान दें किस तरीके से है ना ग्राहक को सामान दें और किस तरीके से उससे रेट लें एक तो अपने महंगा भी दे दिया नहीं आपको अपनी गन गलती भी माननी पड़ेगी क्योंकि ली लिया गया है आपकी दुकान से समान हैना थोड़ा सा आप को भी मानना पड़ेगा नहीं नहीं आप इसका कुछ सोल इसका कुछ सोल्यूशन बताइए मुझे हाँ हाँ मैं आता हूँ दुकान पर मैं बात करता हूँ हैना आप आप आप कब तक आप आप कब तक रहेंगे दुकान पर

और सुबह कितने बजे खुलती है आपकी दुकान ओके ओके ठीक है मैं आता हूँ मैं बात करता हूँ आपसे वहाँ पर आके है ना चप्पल और जूते लेके आता हूँ भैया ठीक ठीक ओके